जोंनि गामिनि ओनसोलनि जोंनि गामिनि सेंग्राफ्रा आर' ओरैबायदि माने फरायनायाथ' फरायबायानसै आर' फरायिफोरा बेखार थानाय फोरा ओरैबायदि खामानि मावो माने गावसोरनो बेरा होनानै दंफां लाइफां गायो सिगुन बंफां माबा बिराद बागान दं आरो जों गामिनि सेंग्राफोरनाव मोननै मोननैआनो दं बागाना जायखिजाया मोनसे सुल बागान आमफ्राय मोनसे सिगुन बागान मोननै बानायना दोनदो ओमफ्राय ओरैनो आरो फुख्रिबो दं फुख्रियाबो मोननैयानो मथा मथि मोनसेया तिन बिगासो जागोन खोमा ओमफ्राय उनाव मोनसेआ ओरैनो देरबिगासो जानो हागौ ओमफ्राय नाफोर इदिनो होयो ओमफ्राय आरो ना फिनानै जेब्ला नाया माबायो देरो माबायो अब्ला समाव फानो आरो बिसोरो दै रानहांहां जाब्ला जोंनिथिं दैआ इदि थाबायथाया नालाय इदि ओमफ्राय आरो गावसोरो बै आबादनि दिनाव माइनि दिनाव माइबो गायो इसोरो जा साराय सयबिगायानो गायो माइफोरखो माबानानै बिराद जोथोन लायो आरो माइ माबानायफोरखो ओमफाय बिदिनो माबाफोरखोबो सम मोनब्ला मानि गावसिनि समा जायोब्ला मानि बेसर फोरबो फोयो इसोरो जथन' खालामो गावसोरनो मुलि सारो माबा सारो गासै खामानिखोनो गावसोरनो मावजुबो आरो इदि गासैबो माने साग्रिद जाजोबनानै मावो आरो बिसोरो सिख्लाफोरबो खावसे लाफायो मावनो गोनां खिनियाव मबावबा बायदिखौ हिनजावफोरा मावनो हायो नालाय ओमफ्राय अबेबा बायदियाव आरो गावसोरगोजाबो मावो बिदि गासिबो ओमफ्राय एबारथ' बिसोर आलुबो गायदो मोजां जादो आलुआबो ओ बिसोरो माने बारा बुरजा गायासै आरो जोलै इसे मोनदोंमोन नालाय इखो तिन बिगासो गायना दोनबाय दा खावसेया आलु दाङो आरो खावसेया मुलि होयै इदि खालामनानै दासान्दै माबागासिनो दङ बेरा सेराबो होयो गावसोरनो आरो नेयोबो नेनां गोनांबो जायोना जोंनिथिं ओमफ्राय दा सान्दैथ' ओरैनो मोजांथ' मोजांआलाय आलुफोरनि खिथिआबो मोजां जादों नालाय ओइबार ए माबा मैदेरफोर फैयो नालाय एखदम नेनो गोनां जायो थारमाने इसोरो नेयाब्लानो मोना जोंनिथिं ओरैबायदि माने मैदेरनि माबाफ्राथ' दाथ' खाथि खालायावनो फैना थाफैबाय थाखायो सानावनो थाफै खायो ओमफ्राय बिनि थाखायनो मोनायाव बिराद नेनो गोनां जायो आरो माबा फाला लानानै नेबाय माब्लाबा हराव साब्रै माब्लाबा आरो साबा गाहाम गोसो जाब्लाथाय माने जाय सोलाबदो इसोरो फैनानै नेफैयो आरो माबाखो नेयाब्ला जाया ना इदि जायो नेयाब्लानो माने मोनखाया सानसेयावनो फोजोबलांनो नागिरो इदि मानै माथाम फैयो माब्लाबा फालोबो फैयो इदि ओमफ्राय इदिनो दा सान्दै बर्थ'मान मावगासिनो दं गावसिनि गोसोबायदियै मोजांआनो खिथिखोलाय इसे माबा खालामा इसोरो है माबा गयफोरखोलाय इदि बिराद बारै दंमोन आरो ओमफ्राय गयखो माब्लाबा माब्लाबा बिसोरो जाफैनो नागेरो ना गयफोरखो इदिनो नेयो बिराद मोजां माबाना बारि बेरा दुमनानै मोनसे जायगायाव इसोरो देरबिगासो गायना लादोंमोन आरो गयखोबो बेरा खालामनानै आरो दा इखोबो आरो ऐसोरो माबा फैबाय थायोना मैदेरफोरा ओमफाय इखोबो इनि खावसे माब्लाबा माब्लाबा नेयो माब्लाबा माब्लाबा नेआ आरो इयावबो नेनांगो ना खिथिफोरखोबो नेनाङो बेसरलाय आलुलाय ओमफाय नेयो इखोबो थारमाने नङाब्लाथाय जाफैनो नागेरो ना इसोरो इदि आरो